जी मैम बताइए जी मैम जी मैम गेंदे के फूल मिल जाएंगे आपको कितने चाहिए थे जी हाँ मिल जाएंगे मैम जी वो हमारे यहाँ से फ्रेस फूल ही जाते हैं और बहुत सारी दुकानों में हमारे यहाँ से रोज माला जाती है और एकदम फ्रेस और बड़े गेंदे के फूल के जी जी मैम मिल जाएंगे मैम दो सौ रुपये किलो के हिसाब से देख लीजिएगा तीन हज़ार के होगे जी मैम कर देंगे दो सौ रुपये कम कर देंगे पंद्रह किलो पर मैम हमारे यहाँ से फ्रेस और बड़े अच्छे फूल मिल जाएंगे आपको आपको कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा मैम आप फूल देखिएगा फिर बोलना बहुत अच्छे फूल मिलते हैं हमारे यहाँ से काफ़ी जगह ले जाते हैं और हम इसी रेट पर ले जा देते हैं आपको तो दो सौ रुपये भी डिस्काउंट करके दे रहे हम जी मैम मिल जाएंगे तो आप कब आओगे मैम फूल लेने वैसे मैं आपके लिए तोड़ के रखूंगी क्योंकि मुझे फ्रेस फूल ही देना रहेगा आपको मैम सुबह दस से शाम में सात बजे तक रहती है जी जी मैम आपको जैसी चाहिए वैसे ही मिलेगी आपको फूल जी जी